میرا پسندیدہ کھیل بیڈمنٹن ہے اور بیڈمنٹن کھیلنے کے بہت سارے فائدے ہیں بیڈمنٹن کھیلنے سے ہمارے باڈی میں کافی زیادہ انرجی آتا ہے اور اس میں اسٹامینا بوسٹ ہوتا ہے جس سے کہ ہم کافی زیادہ انرجیٹک فیل کرتے ہیں بیڈمنٹن کھیلنے میں مجھے بہت ہی مزہ آتا ہے اور اس کھیل میں دو پلیئر ہوتے ہیں دونوں کے دونوں کے ہاتھ میں بیڈمنٹن رہتا ہے اور ایک کارک رہتا ہے دونوں دو سائڈ سے رہتے ہیں ایک بیڈمنٹن کا کارک دیتا ہے اور دوسرا اسے پر سے دوسری طرف پھینکتا ہے اور اس کھیل ایسا ہی درمیان چلتے رہتا ہے آؤٹ کھیل آؤٹ ہو جانے پہ دوسرے پلیئرس آتے ہیں اور ایسے ہی اسے کھیلتے رہتے ہیں اس پلیئر سے اس کھیل میں ہمیں کافی زیادہ مزہ آتا ہے اور بیڈمنٹن ایک نیشنل گیم بھی ہے اسے کافی ملکوں میں کھیلا جاتا ہے جیسے انڈیا افغانستان بھوٹان وغیرہ میں اور یہ تو ایک اسٹیٹ کا نیشنل گیم بھی ہے اور ہمارے اسٹیٹ کا نیشنل گیم کرکٹ ہے اور یہ بہت سارے ملکوں میں کھیلا جاتا ہے بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے سب سے بہتر موسم ونٹر کا ہے بٹ ہم اسے کسی بھی موسم میں کھیل سکتے ہیں سمر وغیرہ اور اسے کھیلنے کے لیے کافی زیادہ بڑے گراؤنڈ کی آوشکتا ہوتی ہے زیادہ بڑا نہیں چھوٹا بھی چل سکتا ہے بٹ کافی پھیلاؤ میں اسے کھیلا جاتا ہے